कपड़े धोने के लिए हम साबुन पानी और ब्रश का मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मौसम में उनको सुखाने के लिए हम सर सर्दियों के मौसम में हम उनको धूप में सुखाते हैं और गर्मियों के मौसम में हम उनको छाया में सुखाते हैं जिस से कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वह सीले नहीं रहते हाँ हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बहुत सारा पानी पर बर्बाद कपड़े धोते समय हम बहुत सारा पानी बर्बाद नहीं करते जैसे कि हम कपड़े धोने से पहले जैसे कि हमारी जो कमीज़ें होती हैं उनके ऊपर सब से ज़्यादा मैल उनके कोलर पर होता है तो हम कम पानी में इसका मैल अच्छे तरीक़े से कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं जैसे कि हम एक बाल्टी में या टब में हम गर्म पानी भर के रख सकते हैं और उनके अंदर हम कुछ समय के लिए हम हमारे कपड़े और कमीज़ें रख सकते हैं जिन से कि जिस से कि उनका जो उनके अंदर सर्फ़ डाल कर हम पानी में डाल सकते हैं और जिस से कि हम उसको थोड़ी देर उसके अंदर पानी के अंदर रखेंगे तो उसका जो मैल है वह फुल जाएगा और कुछ अपना आप भार निकल जाएगा और कुछ हम अच्छे से ब्रश को रगड़ के हम उस से हम उस से सफ़ाई कर सकते हैं और हम इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि उसके बाद जो हमारा सर्फ़ का पानी होता है हम उसके अंदर अलग अलग तरीक़े से कपड़े रख सकते हैं जैसे कि हम रंगीन कपड़े अलग रख सकते हैं और सफ़ेद कपड़ो को हम कम पानी ज़्यादा पानी में अच्छे से धो सकते हैं और जो अलग रंगीन कपड़े होते हैं हम उनको कम कम पानी में कम पानी में सर्फ़ डाल कर हम धो सकते हैं जैसे कि हमारे जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उन से हमारा कोई रंग नहीं निकलता है तो हम उस पानी को हम रंगीन रंगीन कपड़ों में भी रंगीन कपड़ों को धोने में भी हम उसको हम अपने काम में ले सकते हैं इस प्रकार हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जो हम जब कपड़े धोते हैं तो हम बहुत सारा पानी बर्बाद नहीं करते